हैलो हाँ मैं शुभम बात कर रहा हूँ भोपाल से दरअसल मैं उज्जैन जाना चाह रहा था अपने परिवार के साथ और मुझे किराये कार की आवश्यकता थी और मैंने आपका विज्ञापन देखा था समाचार पत्र में जिसमे आप किराये पर कार देते हो दरअसल मुझे चार लोगों के लिए किराए पर कार चाहिए थी तो मुझे इस चीज़ की जानकारी चाहिए की आप कितने किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर कार प्रदान करते हो और तीन से चार दिनों का उसका किराया कितना होगा क्योंकि आज से दो से तीन दिनों के अंदर हमको उज्जैन निकलना है और तीन चार दिनों तक वहाँ पर रह कर हम वापस आएंगे तो इसकी जानकारी मुझे थोड़ा जल्द से जल्द प्रदान करें धन्यवाद